ठीक है आप लोग छठ पूजा कैसे मनाती हैं आप लोग पवनी करते हैं ताे खाना में क्या क्या चीज़ बनाते हैं कैसे खाते हैं खूब आप लोग अच्छा से छठ पूजा मनाते हैं न खूब अच्छा लगता है छठ पूजा में फ़िर सुबह में क्या क्या होता है फ़िर सुबह में क्या क्या होता है